इसके लिए सभी शिक्षकों को अच्छे से इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए सब को एक अच्छे लेवल पर उनकी परख करे उनका एग्ज़ाम हो ताकि वह बच्चों को भी अच्छे से हर चीज़ समझा सकें और जहाँ सांसधनों की बात करें तो कहीं कहीं ऐसी सरकारी कॉलेज स्कूलें होते हैं जहाँ पर पूरा साल निकलने के बाद भी पाठ्यक्रम जारी निहीं हो पता है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको नहीं मिल पाती हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे एग्ज़ाम में भी मतलब बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती है अच्छे शिक्षकों की वजह से तो इस समस्या पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए अच्छे से ऐसे ही अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो कॉलेज इस्कूलों में अच्छा पढ़ा सकें बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें